پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ڈاک ٹکٹ سکے اور جو قدیمی پتھر ہوا کرتے تھے وہ اپنے پاس جمع کر کر رکھتے تھے اور وہ پھر جب جیسے ہمارے امی پاپا ہیں ہمارے دادا دادی وغیرہ یہ سب ہیں تو ان کے پاس بھی پرانے سکے پرانے ڈاک اور پرانے پتھر بہت تاریخی ایسے ایسے جمع ہوتے تھے جب وہ ہمیں دکھاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ایسے لوگوں کو بہت شوق ہوا کرتے تھا پہلے پرانی چیزوں کو جمع کرنے کا